अस ग्रांऽ रौह्ने आं गौरमेंट नमां नमां रूल बड़ा करदी ऐ हू'न जियां ओ तो जियां फोन च ऐड दिंदी ठीक ऐ टीवी बिच एड दिंदी ऐ ते जियां अखबारां घर घर आंदियां ओह्दे बिच ऐड आंदी अखबारै बिच टीवी बिच होई जियां फोन च आई ठीक ऐ गौरमेंट जेह्ड़ी ऐ ते ओह् घर घर ते निं आई सकदी ऐ ठीक ऐ ओह् अपनी ऐड देई सकदी ऐ अखबार च फोन च टीवी च ओह्दे च गौरमेंट ऐड देई सकदी पर अगर कोई आक्खै घर घर ओह् ऐनी आई सकदी जियां कोई बी स्कूल कुछ बी प्रोग्राम जियां कोई छुट्टी होऐ कुछ बी होऐ नी ते गौरमेंट फोनै बिच पैह्लें जां टीवी बिच पैह्लें ते इक्क दिन पैह्लें गै सनाई ओड़दी ऐ नेईं तां केह्ड़ी गौरमेंट करदी की भई घर घर जाइयै सनाचै कल्ल प्रोग्राम ऐ जां कल्ल छुट्टी ऐ कुछ बी बमारी दे बारै च कुछ बी ते एह् गौरमेंट आह्ले ते टीवी च भेजदी ऐ इक्क दिन पैह्लें फ्ही दूऐ दिन फोन च बी भेजदी ऐ फिर दूऐ दिन अखबार च आंदा ऐ ते पेपर इयै जेह्के लोग घर घर पेपर केईं आक्खदे अखबार आक्खदे ते ओह् घर घर आंदे ते फ्ही दूऐ दिन पता लगदा जियां कल्ल हून संडे ऐ जियां ओह् उत्थें पेपर च गै लिखे दा ठीक ऐ छुट्टी ऐ जां जियां काकै आह्ले ई बमारी किन्नै लोकें ई फैली दी ही ओह् जियां ओह् गौरमेंट नै आक्खेआ टीके लोआओ मॉस्क लाओ मूंह् दी जियां कोई निक्के बच्चे दी सारें गी गौरमेंट देग ते फोन च देई गी पैह्लें फिर टीवी बिच देनी ही जियां हून कोई बी तुस हून लाई लैओ जियां हून कुछ बी कोई बी करना होग तां गौरमेंट केह् करदी पैह्लें फोन च चला करदी फिर टीली बिच चला करदी ऐ ओह् ते घर घर ते आई निं सकदी ऐ ठीक ऐ ते पैह्लें पैह्लें ओह् पैह्लें पैह्लें दो लोग ओह् रेडूऐ जेह् रक्खे दे होंदे हे डैक्क जनेही रक्खी दी होंदी ही लोकें दे ते लोग सुनी लैंदे हे पैह्लें ते लोग गरीब होंदे हे ते भई सुनी लैंदे हे ते इक्क दूऐ दे घर जंदे हे सुनने बास्तै इंया रेडूआ कुसै कुसै दे घर होंदा हा सारें दे घर थोह्ड़े होंदा हा कुसै कुसै दे घर होंदे हे लोक इक्क दूऐ दे घर जंदे हे सुनने बास्तै ते घर घर बी लोकें टीवी लाये दा ऐ ते फोन घर घर रक्खे दा लोकें हून की जियां कल्ल दी कई खबर होऐ रातीं पता लग्गी जंदा भई की कल्ल एह् कुछ होआ दा ऐ जां जियां कल्ल इंया होना ऐ इंया होना ऐ इयां कोई बी जम्मू जां कुदै बी कोई मरी आ कोई बमार होई जा एक्सीडेंट होई जा कुसै दी लड़ाई होई जा ते ओह् इक्क दिन पैह्लें टीवी च मशहूरी देई ओड़दे की इंया ते फोन च बी देई ओड़दे ऐ ते फिर ओह् अखबार च छापदे ऐ पैह्लें थोह्ड़ी ते ओह् देई ओड़दे पैह्लें ओह् अखबार च दिंदे ऐ फिर ओह् अखबार च दिंदे की भई इंया निं इंया होआ दा ऐ अस लोक सुनने आं फिर ते पैह्लें आह्ले लोक इक्क ते इक्क दूऐ गी पता लगदा ते लोग इक्क दूऐ दे घर जंदे अज्ज केह् होया कियां कीता पैह्लें लोक सुनने जंदे हे ते अज्ज घर घर रक्खे दे लोकें उत्थें सुनी लैंदे न जियां लोकें फोन रक्खे दे निक्के कोला निक्का बच्चा अज्जकल फोन सुनी लैंदा फोन च पैह्लें ते लोक अनपढ़ होंदे हे उनें लोकें गी ते पता निं होंदा हा अज्जकल निक्के निक्के बच्चे पढ़े लिखे दे ऐ ते लोग केह् आक्खदे इसी पैह्लें लोक अनपढ़ हे ते पता निं हा लगदा उ'नेंगी इक्क दूऐ गी पुच्छदे की भई अज्ज केह् होया उत्थें केह् होया कियां कीता लोग इंया पुच्छदे हे पैह्लें इक्क दूऐ ई जियां रेडूऐ हे ते लोग पुच्छदे हे पैह्लें ते नेईं असें फोन ते फोन बी बड़े घट्ट लोग इक्क घर होंदा हा ते दस्स घर लेन लग्गी दी फोन करने ई जंदे हे अज्जकल ते घर घर फोन ऐ इक्क घर चार बंदे ओ ते चार फोन न उंदे कोल अज्ज पता लग्गी जंदा पैह्लें होंदे हे लोग जिंदे कोल निं हे होंदे हे फोन ते दस्स लोग भाई गल्ल करने ई उंदे घरै ई जंदे हे आं जियां हून कोई इंजेक्शन पैह्लें लग्गा दे हे ओह्दे ऐ ते फिर ओह् फोन च आई जंदा मैसेज ना की भई तुंदा इक्क टीका लग्गी गेआ दूआ लोआई ओ त्रिया लोआई ओ ते आं लोग पैह्लें करदे हे ते टीका लोआन जंदे हे ऐं ते अस लोग कुछ निं करी सकदे गौरमेंट ई कुछ करै ते अस लोग ते अस लोग करी सकने आं की भई गौरमेंट रूल कोई बी नमां नमां कड्ढी सकदी ऐ जियां कोई बी बच्चें दे पढ़ने ई पेपर जियां पेपर बच्चे दे होंदे डेटशीट आंदी बच्चे दी गौरमेंट भेजी ओड़दी ना पैह्लें डेटशीट भेजी ओड़दी अठमीं दसमीं दी गौरमेंट कोई बी पेपर होऐ गौरमेंट पैह्लें भेजी ओड़दी ऐ पैह्लें लोकें गी पढ़ाई दे बारै च बी किश निं पता ते अज्जकल गौरमेंट केह् करदी ऐ कुछ बी पढ़ना कुछ बी पेपर होऐ ते केह् करदी पैह्लें इक्क दिन फोन च भेजी ओड़दी फिर दूऐ दिन बच्चे करदे ऐ ते गौरमेंट कोई बी नमां नमां रूल कड्ढी सकदी ऐ साढ़े लोकें ई केह् पता अस लोग टीवी च दिक्खचै ते पता लगदा ऐ गौरमेंट कुछ बी करी सकदी ऐ ते अस ते लोग कुछ बी निं करी सकदे